डाक टिकट जे छै तऽ पहिले सिक्का चट्टानसँ ग्र करबा मिलै रहै जे कि बहुत पहिले रहै आब तऽ बहुत बदलाव भऽ गेलै आब एकरामे जे छै एना देखैलए नहि मिलै छै बहुत पहिले एना चलै रहै अभी तऽ डाक टिकट जे छै ने सादा एक छोटा सा कागज मिल जाइ छै आओर ओकरेसँ काम भऽ जाइ छै पहिले सिक्काके बेबस्था रहै जे सिक्कासँ की डाकमे काम होइ रहै आओर एकरासँ बहुत किछु सिखैके मौका मिललै जे कि जेना आधुनिकता आएल गेलै तऽ ई क्षेत्रमे जे छै बदलाव देखैलए मिलैत रहलै आओर जहाँतक बात छै ई क्षेत्र के बदलावके तऽ काफी बदलाव देखैलए मिललै डाकके क्षेत्रमे ओना अपन देश जे छै पहिला नम्बर पर छै सबसँ ज्यादा डाकघर अपन देशमे छै आओर डाकके क्षेत्रमे जे छै आधुनिकताके साथ जे छै बदलाव करल गेलै आओर काफी बदलाव भी आब देखैलए मिल रहल छै आओर होना भी चाही रहै